हैलो हां जी नमस्कार हां जी हां जी अच्छा होई जाह्ग इ'यां आहो जिल्लै तुसें मतलब चाहिदा तुसें कदूं डेट चाहिदा परसूं टैम ते नी ऐ पर चलो कड्ढगे थुआढ़े बास्तै मुड़ा इक दो छुट्टी गेदा ना तां हां चलो बलाई लैन्ना मैं हां आहो आहो हां पैसे कुसै बी पुच्छी लैएओ तुस हां ते ओह् फ्ही आइयै उसी लखाई ओेड़ेओ नी पूरी बुकिंग कराई ओड़ेओ ओह् डेट हैलो हैलो हैलो हां बिच्च अवाज रुकी गेदी नी हां चलो ठीक ऐ महां जिल्लै औगे तुस ते फ्ही मिकी डेट कराई ओड़ेओ ठीक ऐ ठीक ऐ ओके